ہماری سب سے ہائیک ڈنر ایک وہ رہی جس وقت میں ایک بچپن میں تھا ہائیک ایک لڑکے کا بھی نام ہے اور ہائیک کے معنی ٹی بی ٹی کے ہیں اور یہ نام لڑکے کا نام بھی رکھ سک رکھا جا سکتا ہے شخصیت کی بھی نام پر اور علم کی بنیاد پر بھی اور ظاہراً ایسا محسوس ہوتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے کہ نام کا اکثر زیادہ تر فرق بھی پڑتا ہے اس پہ اثر بھی پڑتا ہے نام کا اس لیے بہت سے لوگ اس نام کو بہت پسند بھی کرتے ہیں اور اس نام کو رکھنا اچھا مح محسوس کرتے ہیں اس نام کو رکھا جا سکتا ہے ہمارا ایک ڈنر اس میں تجزیاتی تفہیم علم ڈنر تفتیشی بہت سارے اس کے معنی نکالے جا سکتے ہیں اور اگر ہم ڈنر کے معنی میں لیں تو ہمارا ایک بہت میں چھوٹا پن چھوٹے بچپن میں تھا اس وقت کا ہمیں ڈنر یاد ہے کہ میں بہت دور گیا اور ایسا اس نے براتیوں کو اور کافی لوگوں کو بہت ساری چیزیں تقسیم کی جا رہی تھی اور آج بھی تقسیم کی جاتی ہے لیکن وہ ہمارے بچپن کے اعتبار سے بہت خاص ڈنر تھا جس کو میں بھولا نہیں جا سکتا ہمارا تجربے کے بارے ہم اپنے تجر کے بارے میں یہ کہنا چاہ کہنا چاہتے ہیں کہ تجربہ کافی چیزوں کا علم کا پڑھائی کا ہر ایک کا الگ الگ ہے حفظ پڑھانے کا الگ کمانے کا الگ بزنس کا الگ ہم اپنے حفظ پڑھانے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ دینیات کے تعلق سے کہ ہر اسلام ہماری اک مو یا مسلم کے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ ضرور ہونا چاہیے جیسا کہ اس وقت ماحول دیکھا جا رہا ہے کہ ہمارے ماننے والے لا إله إلا الله کے ماننے والے ایمان کے ماننے والے یا مسلمان نام کے ہیں کام کے نہیں اس تمام گھر بے دینی کی کے شکار ہیں پنج وقتہ نماز نہیں ہو رہی ہے اور اور اللہ تعالیٰ نے فبأي آلاء ربكما تكذبان قرآن شریف میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے اور ایک طرف كل نفس ذائقة الموت بھی کہا ہر انسان کو موت آنی ہے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آنے کی ترتیب موجود ہے جانے کی ترتیب موجود نہیں ہے آنے میں پہ پر دادا دادا باپ پھر پوتا اس طرح کہ انسان آنے کی ترتیب موجود جانے میں کوئی نہیں باپ موجود ہے بیٹا پہلے جا رہا جانے میں کسی کی ترتیب موجود نہیں ہے اس لیے ہمیں ہر وقت خیال رکھنا چاہیے اور آخرت کی فکر کرنی چاہیے ہم ایک کمرے میں رہتے ہیں اس کمرے کو لائٹ سے پنکھے سے تمام چیزوں سے سنوارتے ہیں اور اک قبر بھی ہمارا ایک کمرہ ہے اس کو ہم اپنے اعمال کے ذریعے سنوارا جا سکتا ہے اور ایک بچپن میں طلوع آفتاب بھی یاد ہے کہ اس وقت جو ہے آفتاب ہو رہا تھا اور چاند گرہن کا بھی ما اس دن یہ تھا اور کافی لوگ الحمداللہ نماز پڑھ رہے تھے دعائیں کر رہے تھے تو وہ اس وقت کا بھی طلوع آفتاب اس طریقے سے یادگار ہے